मुंजे घर में घणा ई इलेक्ट्रॉनिक सामान आहिनि जंहिंजो मां इस्तेमाल कंदी आयां उर कम में आणींदी आहियां जीअं त एसी वॉशिंग मशीन टीवी कंप्यूटर माइक्रोवेव इन तरीक़े जा ॾाढा मूंखे इलेक्ट्रॉनिक सामान आहिनि इन इन लाइ मूंखे मां इन लाइ इहे शयूं वरितियूं इन इन सां मुंहिंजो समय घटिजंदो आहे थोरे टाइम में मां जल्दी कम करे वठंदी आहियां मुंहिंजो टाइम टाइम जी बचति थींदी आहे वक़्त जी बचति थींदी आहे एसी त इन लाइ वरिती आहे जीअं ॾाढी गरमी हूंदी आहे नौ तपा हूंदा आहिनि त असांखे एसी जी ज़रूरत पवंदी आहे इन इन लाइ मां उहा एसी वरिती वॉशिंग मशीन बि कपिड़ा धुअण जी मशीन इन लाइ वरिती छो त धोबी बि थोरो परेशान कंदो आहे उन खे असां हर घणी जूं हथ सां धोऊं था त ॾाढो टाइम थो लॻे ऐं मशीन में असां कपिड़ा धुअंदासीं त जल्दी धोपिजी वेंदा ऐं अॼुकल्ह त उन में सुकाइण जो बि अॼुकल्ह ऑटोमेटिक मशीनियूं अचनि थियूं जंहिंमे बसि कपिड़ा विझ सर्फ विझ सभु धुई ठाही करे पाण सुकी करे मिलंदा आहिनि इन सां पाण खे ॾाढो ॾाढी मदद मिले थी इहे सभु टेक्नोलॉजीअ जो ई हिन में टेक्नोलॉजी जो वाधारो थिए थो इहो असां लाइ वरदानु आहे ऐं कंप्यूटर में बि अॼु घर वेठे घणेई कम करे था सघूं कम्प्यूटर में अॼुकल्ह टीवी आहे टीवीअ में अॼु मनोरंजन या नाटक ॾिसूं था पिचरूं फिल्मूं ॾिसूं था सिंधी पिचरूं ॾिसनि फिल्मूं ॾिसंदा आहियूं इन सां पंहिंजो मनोरंजन थींदो आहे माइक्रोवेव जेको आहे उहो बि असां यूज़ कंदा आहियूं उन में महिमान ईंदा आहिनि त असांखे जल्दी उन में ठाहिणो पवंदो आहे गैस अगरि ख़तम थी वेंदो आहे त असां माइक्रोवेव जो यूस कंदा आहियूं माइक्रोवेव खे असां हलाईंदा आहियूं ऐं माइक्रोवेव सां असांखे ॾाढो सुख थींदो आहे महिमान ईंदा आहिनि त असां हुन में भाॼियूं गरम करे वठंदा आहियूं इन करे इहे सभु टेक्नोलॉजी असां इस्तेमाल करे असांखे ॾाढो कम घटि टाइम में घटि समय में असां सभु पंहिंजो कम करे वठंदा आहियूं ऐं इहो असां टीवीअ खे त इलाही साल थी विया पंजुवीह टीह साल थी विया पाण मथे थिया हूंदा मूंखे लॻे थो चालीह साल थी विया आहिनि टीवी वठंदे असांखे एसी बि वठंदे असांखे पंद्रहं साल थी विया आहिनि वॉशिंग मशीन बि वठंदे वीह साल थी विया आहिनि कंप्यूटर कंप्यूटर त टीह साल थी ऐं माइक्रोवेव आहे उहो बि असां हीअं ॾह ॿारहं सालनि में वरितो आहे बसि इहो सभु टेक्नोलॉजी जो ई वरदानु आहे असांखे इहो ई टेक्नोलॉजी जो वाधारो थिए थो